मैंने कुछ दिन पहले एक हेयर ऑयल खरीदा था वो बहुत खुशबूदार था और वो ज़्यादा मात्रा में आया था और मुझे किफ़ायती रेट में मिल गया था लेकिन जब मैंने उसका यूज़ करना चालू किया तो मेरे बाल झड़ने लगे बाल चिपचिपे हो गए और सिर में फुंसियाँ आने लगी उसका इन्फ़ैक्शन हो गया मुझे